भारतनि समाजारि धोरोम होनोब्ला बाथौ धोरोम बाथौ धोरोमा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बाथौ धोरोमखौ गोदोनिफ्रायनो बज'बबोदों बाथौ धोरोमआनो बर'नि मोनसे धोरोम हादोरनि धोरोम बाथौ धोरोमआनो गासिबो धोरोम बाथौ धोरोमनिफ्रायसो गासिबो फैनाय बाथौ धोरोमानो बर'नि गिबि धोरोम धोरोम होनोब्ला बाथौ धोरोमआनो समायो धोरोमनि सोमोन्दै मोजां मोनो बुङोब्ला आं बाथौ धोरोमखौ मोजां मोनो मानोना आं बाथौनिफ्रायनो फैनाय बर' धोरोमआ धोरोम होनोब्ला बाथौ धोरोमआनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय जोंना बाथौ नङाब्लाबो जोंनिया ब्रह्मबाबो जेरै समाजनि थाखाय धोरोम बर' हारिनि धोरोम बुङोब्ला बाथौ धोरोमआनो बाथौ धोरोमआनो गोदोनिफ्राय सोलिबोखानाय बेनिखायनो आङो बज'बो आरो बाथौ धोरोमखौहाय गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोनाय बाथौ धोरोम बाथौ धोरोमआनो बर'नि आंगो धोरोम होननानै मिथिजायो बेनिखायनो बाथौ धोरोमखौ आं मोजां मोनो आरो माब्लाबा समाज बाथौ धोरोम होनोब्ला बाथौ धोरोमानो मोनसे धोरोम गुबुन गुबुन धोरोमनि सोमोन्दै आं जेबो मिथिया मानोना आं जेबो धोरोमनिनो न'लेज गैया आंनावहाय आं ब्रह्म धोरोमनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो ब्रह्म धोरोमनिफ्रायनो माबा ब्रह्म धोरोमनिफ्रायनो देरबोनाय मानोना आं जेबो दस्रा धोरोमनिहाय जेबो न'लेज गैया आंनाव आं बाथौ धोरोमखौल' मिथियो बाथौ धोरोमआ बर'नि मोनसे धोरोम बयबो बर' हारिनि हिंसाथि गैयै बर' बाथौ धोरोमआनो गिबिसिन धोरोम बाथौ धोरोमानो बर'नि धोरोम बेखौल' आं मिथियो बाथौ धोरोम होनोब्ला जोंनि समाजनिनो धोरोम जोंनि जाथिनि समाजनिनो धोरोम बाथौ धोरोमआनो जोंनि देरसिन धोरोम बाथौ धोरोमआनो जोंनि गिबिसिन धोरोम मानोना बाथौ धोरोमनिफ्राय माने जोनोम मोनग्रोदों बाथौ धोरोमआनो जोंनि समाजावहाय गनायजानाय धोरोम बाथौ धोरोमआनो हादरनि आरो हारिनि धोरोम गिबिसिन धोरोम धोरोम होनोब्ला बाथौ धोरोमआनो आं गुबुन धोरोमफोरनिखौ जेबो मिथिया आरो आं जेबो न'लेज बो गैया